जोंनि बेयाव मिथिंगायारि मुंफोरा जाबाय इटा दङ दंफां लाइफां आरो दंफां लाइफांखो जों गायनानै फानोबो आरो इटा भट्टा दङ आरो बायो आरो बिनिफ्राय बालाहामा दङ अन्थाइ दङ दैमा दैसा दङ बिफोरबादि आरो आरो बिनिफ्राय जों बेफोरखो फाननानै जों सोलिना थानो हायो मिथिंगायारि बिदि आरो बेनिफ्राय दाउसिन दाउलाबो दङ जों बिफोरखो बा न'आव फिसिनानै फानो आरो बेनिफ्राय अन्थाइ दङ अन्थाइखो लाबोना फानो जों बेफोरखौ फाननानैनो मोजां सोलियो बा बेपारिफोराबो लांफायो बिनो आरो